मेरे साथ सब से आप्रत्याशित चीज़ ये हुई कि मैं जब हाइक के दौरान गई तो वहाँ पर मुझे कई सारी ऊँची पहाड़ियों पर चढ़ना था तो एक बार मेरा पैर एक चट्टान से फिसल गया था जिस में मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा था और ट्रिप पर जाते टाइम तो हमें काफ़ी सारी जैसे ख़तरनाक एक्टिविटी करनी होती है जैसे हम को तस्वीरें लेनी है तो हम ऊँचे पहाड़ों पर बहुत ही सतर्कतापूर्वक चढ़ के तस्वीरें ले पाते हैं क्योंकि पहाड़ों पर हम अपना बैलेंस ढंग से नहीं बना सकते हैं तो हम एक सेल्फ़ी स्टिक ले के जाते हैं जिसके ज़रिए हम जब अपने परिवार के साथ हाइकिंग पर जाते हैं तो सेल्फ़ी स्टिक के ज़रिए फोटो को क्लिक करते हैं और कहीं पोस्ट करते हैं तो वो तो बात इंस्टाग्राम पर करते हैं इंस्टाग्राम पर पोस्ट करने पर हमें कई सारे लाइक भी प्राप्त होते हैं और अभी तक तो मैंने कई जगह हाइकिंग की है और कई जगह की पोस्ट भी की है